हेलो

क्लासआथ' दिनै दं दिनै एगारथानिफ्रायनोमोन क्लासा एगारथानिफ्राय औ एगारथानिफ्राय ओ साराय एगारथासिम ओमफ्राय ओ आं थांगोन ओ थांगोन आंङो एगारथायाव सौयैगोन ओमफ्राय बे तिउनिंफोरा दंना गैया क्लास आ क्लास आ दिनै राग फोरोंगोन दिनै औ दिनै राग फोरोंगोन ओ बेसिक बे माबाखौहाय माने सयस नथ फोरोंगोन दिनै अह अह तिउनिं तिउनिंखौ आं दा हारिमुनियाम लानानै मोजाङै फोरोंनानै होसिगोन बेवहाय माने इ ए दि जि लायो अवेसतारन तेपिकनिकआव आरो इन्डियान आवहाय माने मा सा पा रे बो लायो खायफाया मा सा पा सा बो लायो आरो खायफाया पा सा पा सा बो लायो दा बेनि गेजेरावहाय बेखिनियाखौ फोरोंनानै होगोन

औ फोरोंदोंमोन बेखौनो दिनै बेखौनो दिनै फोरोंनाय जागोन राजाकानि गत होननाय फोरोंदोंमोन दाखालि मुस मुसेतकानि गतखौ फोरोंनाय जायाखै राजाकानि गत फोरोंनाय जादों दा दिनै मुसेतकानि गत फोरोंनाय जागोन माने राजदुरगानि राजदुरगा फोरोंदोंमोन नोंहा लास सेमिस्तार नालाय दा बेबायदिआवहाय राजदुरगा दंङो

बेवहाय माने सा रे मा फा दा सा सा रे मा फा दा सा मोनबा सुर औरब जाथिनि बेवहाय माने आर'ह एसेनदिं दिसेनबो औरब जाथि बेयाव मोनबा मोनबा सर जायो आरो बेखायनो औरब होननाय जायो आरो बेखौ लानानै फोरोंनाय जागोन क्लास आव फैदो दा दे लाखिदो